ہیلو کیا آپ پام ٹری کے اونر بول رہے ہیں جی میں منصفہ سلیم بول رہی ہوں میں آپ کے پام ٹری ہوٹل میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دعوت کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اس کے بارے میں آپ سے کوئی انفارمیشن حاصل کرنی تھی تو کیا آپ مجھے ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اگر آپ فری ہوں تو جی جی تو مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ریسٹورینٹ یا ہوٹل میں بھیڑ تو نہیں رہتی ہے جی اوکے تو اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے ساتھ ہی ساتھ کہ وہ کتنے بجے تک بند ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے نو بجے تک بند ہوتا ہے تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آٹھ بجے تک آپ کے ریسٹورینٹ میں آ جاؤں گی وہاں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کار کے سے آنا چاہتی ہوں تو وہاں کوئی پارکنگ کا مسئلہ تو نہیں تو آپ مجھے پارکنگ وغیرہ کے بارے میں بھی بتا دیں اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے وہاں ایک میز پہلے سے بک کر کر رکھ سکتے ہیں کیا جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ میرے لیے میز بک کر سکتے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ آٹھ بجے تک آپ کے ہوٹل میں پہنچ جاؤں گی جی شکریہ